गीतनादमे जेनाकि साँस के मे कतेकाल हमसब नियन्त्रणमे राखि सकै छी जेना भेलै जे गीत गाबऽ कालमे तँ लोक साँस लैते छै तँ बेसी नियन्त्रणमे तँ नहिये राखि सकै छी आ जेनाकि भेलै जे मे कोनो ढंगके मे सहायता तँ हमरा सबके तँ हरमुनिया तरमुनिया सबसँ गायन ई सब कोनो एहन बाततँ नहि छै जे सुधारल मे अथी सुधारलहुॅं हेँ जे चाहे हरमुनिया गाबिके गीतमे आगू भेलहुॅं हेँ जे हमरा कोना गीत गायल जायत आ हमरा सबके घर आँङ्गनमे जे होइ छै जे मुड़न उपनयन जेनाकि मंदिरेपर गेलहुँ तँ कोनो अस्टजाम भेलै कोनो भजन भेलै किरतन भेलै तँ एकटा दूटा गीत गाबि लेलहुँ तँ एहि ढंगसँ हमरा सबके गीत गाबऽ आबैया तँ सुधारके इएह बात छै जे आगू हमरा सबकेँ सुधारऽ के मौका भेटत जे सिखैनिहार आगू भेटतीह मे जे हरमुनिया लऽ कऽ हमरा सबकेँ सिखेती तँ प्रयास करबै सीखऽ के आ आर तँ एहन कोनो बाते नहि छै तहन ओ हमरा सबके जे अपना प्रयोजन होइया गीतनादके ताहि सबमे हमसब कनीमनी हमसब टुटल फुटल भाषामे जे होइ छै से गीत गाबि लैत छी ओना गीत गाबऽ मे मोन लगैया